खाना बनाबयमे हमरा कोन कोन बर्तन कटोरीके उपयोग करैत छी अहाँके की कहैत तेँ हम बनबैत छी जेना खाना बनबै कालमे जेना दालि बनबैत छी तऽ कूकरके उपयोग पड़ैए आ भात बनबैत छी तऽ डेकचीके उपयोग पड़ैए तऽ सब्जी बनबैत छी तऽ लोहिआके उपयोग पड़ैए छोलनी भए गेल कूकर भए गेल लाड़यमे भए गेल आओर सब्जी काटैत छी तऽ ओकरा लेल थालीके उपयोग भए गेल हाँसूके उपयोग भए गेल बट्टाके ऊपयोग भए गेल जकरामे पानी राखिके सब्जी धुऐ छी तब जाए कऽ खानाके उपयोग मतलब हम चूल्हाके उपयोग पड़ैए जाहिके हम खाना जकरापर बनबैत छी जेकि मतलब टोटल जतना मतलब स्टैण्ड जेना बिना बर्तन ओकरापर राखैत छी स्टैण्डवला बर्तनमे मतलब खोँसि कऽ टोटल चीज राखैत छी थारी बाटी कटोरी डिस प्लेट ओकरामे मतलब डेकची लोहिआ मतलब सभचीज राखैत छी